मैंने अपने दोस्त के लिए बुलाया हूँ ऑनलाइन वह एरोप्लेन से आ रहा होगा एरोप्लेन से आने के बाद एअरपोर्ट से वह मालगाड़ी में रखा गया होगा मालगाड़ी से वह चलते चलते मेरे यहाँ किन किन मालगाड़ी से वह पिपरिया पहुँचा होगा फिर वहाँ से वह कोरियर वाली बस में रखा गया होगा कोरियर वाली बस से वह पोस्ट ऑफिस में आया होगा पोस्ट ऑफिस से आने के बाद वह पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन के पास आया होगा पोस्टमैन ने वह मेरे घर तक पहुँचाया होगा और फिर मैंने दर गेट खोलकर वह अखबार ले लिया होगा